हा असांजे कटनी ज़िले में कुझु स्थानीय परोपकारी सामुदायिक संगठन आहिनि जीअं झूलेलाल मंदर आहे हरे माधव दरबार आहे या निरंकारी भवन आहे आनंदपुरी कुटिया आहे त उते भई ॾाढा अहिड़ा परोपकारी आहिनि असांखे जिते सत्संगु या कुझु बि ज्ञान जूं ॻाल्हियूं ॿुधण जे लाइ मिलंदियूं आहिनि या कुझु अहिड़ा कार्यक्रम थींदा आहिनि या असांजो हुते शेवाऊं लॻंदियूं आहिनि त असांखे महिनो महिनो पहिरियों ई उते उन जे लाइ जानकारी असांखे ॾेई रखंदा आहिनि असांजे शहर में भई वृद्ध आश्रम बि आहिनि कटनी शहर में ऐं ॿारनि जी देख रेख करण जे लाइ बि जीअं शनि मंदर ते ॿारनि जो आश्रम ठहियल आहे त असांजे घर में जीअं ॿारनि जो उत्सव जन्मदिन कुझु बि हूंदो आहे त असां उते ॿारनि खां उते वञी करे उन्हनि में दान कराईंदा आहियूं ऐं उहा असां पंहिंजी ॿारनि खे बि शिक्षा ॾींदा आहियूं की हा हिते असांजे शहर में इहे आहे त असांखे हिते दान बि करिणो खपे ऐं उन प्रकार सां उन ॿारनि जी देख रेख बि करिणी खपे